मानिलिअ हॉस्पिटलमे तऽ साधनके कोइ कमी नहि छै लेकिन वएह होइत छै सीरियस जे रहै छै तऽ ओकरा रेफर कऽ दैत छै रेफर कयलक दरभङ्गा दरभङ्गा एतयसँ दूरी होइत छै कएक टा पेशेन्ट तऽ एहन रहै छै जे जाधरि दरभङ्गा लअ जेतैक डेथ कए जेतैक तकर बाद मानि लिअ सुपौलोमे एक आध टा क्लिनिक बनल छै लेकिन ओ बहुत महगा पड़ैत छै ओतय अगर चारि घण्टा इलाज भए गेल तऽ मानि लिअ लोकके पचीस पचास हजार टाकाक बिल बनि जाइत छै नहि ओइसँ हटिकऽ अगर तीस किलोमीटर सहरसा गेल तऽ सहरसोमे मानि लिअ इएह छै लेकिन ओहो बहुत महगा छै तकर बाद लोक मानि लिअ एतयसँ दरभङ्गा जा आओर नहि तऽ मानि लिअ धरान भागैए नेपाल किएक तऽ पटनाके दूरी बेसी भए जाइत छै आओर पटनो जाइमे सुविधा हेतैक आओर मानि लिअ दरभङ्गोमे जाइमे सुविधा बहुत जल्दी होबयवला छै जेकि पूल बनि रहल छै बहुत बड़ा हमरा सभक बगलमे मात्र दू किलोमीटर हटिकऽ जे बिहारकेँ सबसँ पैघ पूल हेतैक आओर ओ पूल भेलाक बाद पटना दरभङ्गा जे छै से बहुत नजदीक भए जेतैक एतयसँ जाइके लेल एखन तत्काल जे छै से हमरा सभके लेल इलाज महगे छै एहि दुआरे अगर मानि लिअ हॉस्पिटलसँ रेफर भऽ गेलै तऽ कोनो क्लिनिकमे जेबै क्लिनिक सब खुजल छै एकसँ एक सुपौल सहरसामे लेकिन ओ महगा छै एतय बहुत खरचा होइत छै इएह आओर कोन